मोटरसाइकिलमे गियर होइ छै क्लच होइ छै आओर ब्रेक होइ छै गियर क्लच ब्रेक ई तीनू सबसँ महत्वपूर्ण चीज मोटरसाइकिलमे हइ ई तीनूके कारण ही मोटरसाइकिल आगे होइ छै मतलब कि चलै छै मोटरसाइकिल आओर सबसँ एकर पहला चलाबैकै रूल एलै हइ कि पहले गाड़ी स्टार्ट करबै ओकरबाद क्लच लेबै ओकरबाद फर्स्ट गियर लगेबै यानीकि फर्स्ट गियर लगेबै ओकरबाद होतै कि गियर लगाबैके बाद हल्का हल्का क्लच छोड़बै ओकरबाद गाड़ी मतलब चलऽ लगतै एहिसँ होइ छै आओर एकबार होलै रहै कि हम जाइत रहिए पूर्णिया पूर्णिया जाइत रहिए पूर्णिया जाइमे मतलब गाड़ी हमर पन्चर हो गेलै पन्चर हो गेलै तऽ जहाँ पन्चर होलै ओकरासँ दू किलोमीटर आगे एक ठो अथी रहै मतलब मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल बनाबैवला दोकान रहै ओकरा दू किलोमीटर हमरा लगभग चलैके पड़लै मोटरसाइकिल लऽ कऽ मतलब अगलका चक्का भी पन्चर हो गेलै पिछलका चक्का भी पन्चर हो गेलै दुनू चक्का पन्चर हो गेलै तऽ एकगो चक्का पन्चर होतै रहै तऽ मतलब आसानीसँ मतलब धीरे धीरे बैठके आरामसँ चलि जेतिए रहए कोइ दिक्कत नहि रहै